पेंटिंग जे माध्यम सां असां इलाही सारी जानकारी हिक ई पेज ते असां ठाहे सघंदा आहियूं या करे सघंदा आहियूं त उहो हिन हिनजी वजह सां मां इहो चवण चाहींदी आहियां कि जीअं पेंटिंग जी असां काॾहें वञूं था कंहिं सुठे लोकेशन ते त हुते जीअं ख़ूबु पहाड़ बि आहिनि और उगदो सूरज आहे जीअं नंढे खां असां ठहंदा आहियूं नंढे खां सीनरी ऐं पेंटिंग्स असां ठाहींदा हुआसीं त इहो ज़रूरी ठाहींदा हुआसीं कि जीअं माउंटेन आहिनि पहाड़ आहिनि उगदो सूरज आहे हल्को ओरेंज शेड में हल्को यलो शेड में या हुनजे किनारे सां नदियूं वेहनि थियूं त उहो बि ख़ूबु सुठो आहे सुठो लॻंदो आहे कि हिक ई पेज ते असां मतलबु ख़ूबु सारो ॿुधाए सघंदा आहियूं जानकारियूं कि हा हिन जॻह ते पेड़ पौधा बि हुआ सुठा नदी बि वहे पेई पहाड़ बि हुआ और हुते उगदो सूरज बि इलाही सुठो लॻो असांखे त इहे सभु रोमांचित कंदो आहे असांखे